आंनि आखाइयाव दा आइकु जेट सिक्स लाइट फाइभजि फन दङ जायनि प्रसेसरा सिक्स नाइनटिफाइभ स्नेपड्रेगननि फिफटि मेगापिकसेल रेयार केमेरा दङ ओमफ्राय ओइठ मेगापिकसेल फ्रन्ट केमेरा दङ' बेटारि हिसाबै मोजां बेना फाइफ थावजेन्डआनो फाइफजि सापर्ट जायो बे फनाव